अ हेल' औ सोर बुंदों औ औ नंगौ औ मा लेखामोन अ अ अ दाथ' बेयो गैथ'वा आंनाव नोंथाङा जुदि नांथारगौब्ला नोंथाङा जुदि नांथारगौब्लालाय नोंथाङा एसे दसे सम नेनांगोन आरो बेथ' प्रिन्टआनो जायाखै थांनाय बोसोरावबो प्रिन्ट जायाखैमोन दा बेखौ जुदि नोंथाङा नांगौब्ला बेखौ जों अर्डार होनांगोन अर्डार होनायनि उनावसो बिथांमोना बेखौ प्रिन्ट खालामगोन प्रिन्ट खालामफिननायनि उनावसो बाइन्डिं खालामगोन बाइन्डिं खालामखांनायनि उनावसो बिसोरो हरगोनथ' बेखौ नोंथाङा एसे नेनांगोन आरो एसे सम लागोन दा अ अ नंगौ अ औ जागोन जागोन नोंथाङा जुदि अर्डार होयोब्ला जोङो बिथिंहाय जोङो रायज्लायहरनांगोन रायज्लाहरनानै बिथांमोना बेसेबां दिनाव होनो हागोन बा खैदिन लागोन प्रिन्ट खालामनायाव बाइन्डिं खालामनायाव बिसिबां सम लागोन बेखौ जोङो डिटेइल्सयै बिथांमोननियाव सोंनानै जोङो नोंथांखौ खबर होगोन आरो नोंथाङा जुदि नांथारगौब्लाथ' जोङो बेखौ थाबैनो खबर होनोसै आरो थाबैनो खबर होनायजों लोगोसे बेखौ जोङो इसे थाब जल्दि खालामनो हानायहेन बेखौ जोङो एसे बुंनोसै

अ अर्डारखो नोंथाङा होयोब्लालाय जों लाखिना दोननोसै नोंथाङा जुदि नेनो हाथारगोनब्ला जोङो बेखौ जोङो लाखिना दोननोसै अर्डारखौ ओमफ्राय बेसेबां बेसेबां पिस नांगोन बेखौ नोंथाङा एसे मिथिहरब्ला एसे मोजां जागौमोन आरो दस पिस दस पिसखौ लानानै होमब्ला नोंनि अर्डारखौ जोङो लानोसै ओमफ्राय लानानै जोङो बेखौहाय जोङो गोजौथिंजाय जोङो खोन्थाहरनोसै खोन्थाहरनायजों लोगोसे बिथांमोना थाबैनो खालामथोंसै प्रिन्टखौ आरो थाबैनो खालामनानै जेब्लानाखि आंनिसिम खबरा मोनफैयो अब्ला आं बेखौ नोंथांनिसिम खबरखौ हरनोसै आरो खबर जेब्ला नोंंथाङा मोनगोन अब्लाना नोङो अर्डार होनायबायदियै नोंथांनि मुवाखौनो लांफैनो हासिगोन आरो औ दे होमब्ला दे नोंनि अर्डारखौ लाखिबाय दे दे